रमेश बेनीवाल खाबड़ा प्रेम चौधरी ओसियाँ हनुमान बेनीवाल नागौर श्रवण कुमार विश्नोई ओसियाँ राजेश बिश्नोई सांचौर मनीष कुमार जोधपुर ग्रामीण